हम लोग उजियारपुर जाते थे फिर वहाँ पर खरीदारी करते थे दुकान में सामान सब वहाँ से खरीद करके घर जाते थे जब भी भी ट्रेन में हम जाऊ जिय करता उस पर बैठकर के दर्शन सराय हम लोग जाते थे घूमने के लिए उजियारपुर बैठते दर्शन शरीफ़ जाते थे मेरे नहीं है घर उहए इसीलिए हम लोग वहाँ पर घूमते थे और नज़दीक हम लोग को ब्लॉक है उजियारपुर ब्लॉक हम लोग ब्लॉक पर बहुत ही जाते सहेली सखो सरे घूमते थे स्कूल था इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे थे हम लोग और अच्छा हम लोग को शिक्षा मिलता था सर लोग थे अच्छा अच्छा इसीलिए हम लोग घूमने गए फिर वह ट्रेन पर मर्ज़ी है तो छड़ कर हम लोग गंगा स्नान के गए और सिमड़िया भी गए नहाने वहाँ सर वह हों गए फिर वहाँ से गाड़ी पकड़े फिर सुल्तान गंज गए बाबा धाम वहाँ भी हम लोग जाते है साल में एक बार तो बाबा को दर्शन करने ही जाते हैं फिर अच्छा अच्छा वहाँ पर सामान वामन बिकते है वह सब खरीद लेते हैं बाबा पहले तो बाबा को जल चढ़ाते हैं चल बाबा को जल चढ़ा करके दर्शन करके चार घंटा तो लेने में ही लगे रहते हैं आठ आठ घंटा लग जाता हैं लेने को बाबा के यहाँ पर वहाँ पर देख कर के दर्शन करके बाबा को जल चढ़ा करके पुलिस का डंडा भी खाते हैं हम लोग लेन में क्या कोई इधर उधर हुआ तो डंडा चलने से लग जाता है हम लोगों को डंडा भी लगती है जल चढ़ाने की यह टाइम में भी डंडा लगता उस टाइम आदमी पीस पाते है बाबा को छूने के लिए और बाबा ज़रूर उसको मिलते हैं वहाँ पर छू लेते हैं मार खाते हैं जब भी पुलिस को डंडा जब भी हम लोग वह बाबा को छूकर के जल चढ़ा लेते हैं और वहाँ से आए फिर खरीदारी करें कपड़ा लत्ता गए भोजन भाप करें फिर हम लोग घूम फिर करके फिर अपना गाड़ी पकड़े रात में राता राती फिर घर हम लोग घर चले आते हैं बाबा धाम गए फिर वहाँ पर खरीदारी किया फिर वहाँ से आए अपने घर घर आए तय हम लोग का जब जिय है तय नज़दीक गाड़ी है ट्रेन है हम लोग बैठकर के घूमने चले जाते हैं बाज़ार दर्शन सराय बाज़ार घूमते हैं सुराम मुज़फ़्फ़रपुर है वह सब घूमते हैं सहेली साख के साथ में चले जाते हैं हम लोग को तो टिकट लगता नहीं जनरल में बैठे और अपना घूम करके आए पैसा तो ले देते नहीं है टिकट और पढ़ाई लिखाई तो हम लोग तो घूमती नज़दीक में है ब्लॉक यही सब काम है इसीलिए हम लोग वहाँ पर घूम फिर करके आ जाते हैं